ॿ जनवरी ॿ हज़ार सत पंज मई ॿ हज़ार चोवीह नव फरवरी ॿ हज़ार ॿ अठ नवंबर ॿ हज़ार टे उणिवीह जुलाई ॿ हज़ार नव